द पॅलस ऑफ अल्युजन ह्या पुस्तकांतलो द्रॉपदीचो कॅरेक्टर म्हाका खूब आवडलो मेन कॅरेक्टर तो आनी ज्या तरेन ती आपल्या खातीर स्टॅड घेता आपल्या खातीर उबे रावता त्या खातीर म्हाका तो बूक खूब आवडलो